ميں نے جو فون ليا ہے وہ كافى خراب معيار كا تھا اس كے اندر اسنيپڈريگن پانچ سو اسى کا پروسيسر ہے جوکہ اب كافى پرانا ہو چكا ہے اور تيز رفتار سے كام نہيں كرتا ہے اس كے اندر چار جى بى ريم ہے جوكہ اب كم محسوس ہوتى ہے اس كے علاوہ اس ميں چونسٹھ جى بى كا اسـٹوريج ہے جو ذخيرہ كرنے کے ليے تو كافى ہے مگر كم پڑ جاتا ہے اس كا ڈسپلے ايل اى ڈى يا امولڈ ڈسپلے بھى نہيں ہے اس كى وجہ سے اس كے كلر اس کے ڈسپلے بہت زيادہ بيٹرى يوز كرتا ہے اور بہت جلدى ڈسچارج ہو جاتا ہے اس كا اسپيكر اچھا ہے كافى صاف آواز ميں بجتا ہے مگر اس کے اندر آپ اچھے معيار كى ويڈيو نہيں ديكھ سكتے اس کا اينڈرائڈ ورژن بھى اب پرانا ہو چكا ہے بہت سے گيمس اور ايپلىكيشنس آپ اس ميں چلا نہيں سكتے اس كى بيٹرى كافى جلدى ختم ہو جاتى ہے اور بہت دھيمى رفتار سے چالو ہوتى ہے اسے چارج كرنے كے ليے آپ کو لگ بھگ ڈيڑھ سے دو گھنٹے لگتے ہيں اس كا كيمرے كا معيار بھى كافى خراب ہے اچھى تصوير نہيں لے سكتا اور ويڈيوز بھى اچھے نہيں لے سكتا